मैथिलीमे बहुतो गीतसभ अछि अनेक विद्वान लोकनि लिखलथि कवि शेखर विद्यापति सेहो लिखलनि ओ गाम घरमे जे चलयवला गीत अछि ओहिमे जे श्री सीताजी आ श्री रामजीक वर्णनवला एक गीत अछि मिथिलाके धाम गे जनकपुर सन गाम गे बिलमि जो गुजरिया तू मिथिलाके धाम गे बिलमि जो गुजरिया तोरालए धूप आ चानन जरेबहु नरम नरम दूभि सेज तोरो सुतेबहु सिरमामे सीताजी पङ्खा डोलौथुन सपनो हे गे सपनो दहिन भय बैसल छथुन रामगे बिलमि जो गुजरिया तू मिथिलाके धाम गे बिलमि जो गुजरिया सदिखन मखान पान हँसि हँसिकए खइहेँ गङ्गाके पानीसँ अतमा जुरइहेँ कोसी नहइहेँ गोरी कमला नहइहेँ एहिठाम हे गै एहिठाम बहैत छै कमला बलान गे बिलमि जो गुजरिया तू मिथिलाके धाम गे बिलमि जो गुजरिआ